हैलो हां जी केह् हाल नमस्ते मड़ो ठीक तुस सनाओ बस यरो इत्थें गै तुसेंगी पता गै इन्नियां बमारियां लग्गी दियां कुत्थें निकलना बाह्र हां हां कड्ढगे पर टैम निं लगदा मड़ो तुसेंगी पता गै कम्म बी होई जंदे घर दे पूरे दिन हां ओह् थुआढ़ी गल्ल मड़ो ठीक ऐ मिगी इक गल्ल सनाओ हां तुसेंगी इ'नें म्हल्ले आह्लें आक्खे दा सत्संग हां हां आक्खा दे उं'दे पता निं केह् कोई केह् कोई ब्याह् ब्यू ऐ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हां ठीक ऐ हा जाना फ्ही तुसें हां गल्ल ते स्हेई ऐ मगर दिक्खो इ'यां गै किश सेह्त निं ऐ ठीक बा हां जाना ते पौना गै थहोड़ी केह् टैम होएआ ऐ इक्क बज्जेआ जन्ने आं कोई चार बजे हारे हां शैल नेईं ऐ हां मूंह् दिक्खदियां आं हां नेईं नेईं चार बजे हारे जाह्गे तैह्लू तैह्लू धोड़ी रेस्ट करी लैओ तुस बी हां अ'ऊं बी लेटी दी ही सोचेआ पुच्छी लें साथ होई जंदा जाने आस्तै हां हां ठीक ठीक मड़ो हून गै सुआया हा एह् नेईं मड़ो कुत्थें इ'यां गै चलदे निं हैन सूट अजकल्ल मैंह्गे मैंह्गे लेई लैओ पर चलदे गै नेईं एैन होंदा गै निं ऐ हां उप्परां सोआई हां ठीक ऐ ठीक ऐ चल ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा अच्छा